जंहिंमहिल ॿार पैदा थींदो आहे तंहिंमहिल उहो ॾाढो नाज़ुकु हूंदो आहे इन करे असांखे ॾाढो ध्यानु रखिणो पवंदो आहे जीअं उन जा साबुण तेलु पाउडर सभु शइ अलॻि रखणी पवंदी आहे जीअं कोइ बि माण्हू उन खे ग़लति तरीक़े खां न छुए छोकी उन ॿार जी नसलूं ॾाढियूं कमज़ोर थींदियूं आहिनि इन करे असांखे ॾाढो ध्यानु रखिणो पवंदो आहे ॿार जा कपिड़ा गर्मु पाणीअ में डिटॉल विझी करे पोइ धुअणा पवंदा आहिनि सुतीअड़े सां खीर बि ॿार खे पीआरणो पवंदो आहे ॿार खे हर महीने टीको लॻाइणो पवंदो आहे ताकी ॿार स्वस्थ हुजे ॿार जी मालिश बि करणी पवंदी आहे